मोटिवेशन करप म्हटल्यार जीं ल्हान भुरगीं नासता तेंच्यान तीं जीं एक बारीक सुद्दां स्टॅप करतात तीं एक आपलो एक जीव घालता तांचे कडल्यान शिकपाक मेळटा की जर तीं एक बा ल्हानशीं भुरगीं जर इतलो जीव घालूंक शकता जाल्या तुज्या कडेन किद्याक जायना सो तें पळोवन आनी जी व्हड म्हटल्यार एज ईज जस जस्ट अ नंबर तूं कोणाय कडल्यान शिकपाक शकता म्हटल्यार कसलीय गजाल अशें चिंतपाक जायना की बाबा हो म्हाजाईन व्हडलो सो हाका चड खबर आसतली ही एक चुकीची गजाल एज ईज जस्ट अ नंबर अशें म्हटला की ज्या कडेन जें किदें जो पयलींसून शिकोन येयला सो तेज्या कडेन चड आसपाक शकता तेजी वर्सां कमी आसूं वा ना चड आसूं आनी नाचपाचो म्हटल्यार जें आतां युटुबा खातीर खूब प्रभाव जाल्लो आसा आनी खंयच्याय गजाली खंयच्योच खंयसून तूं शिकपाक शकता तूं घरा बसून भायले इंटनॅश्नल डांसाचे विडयो पळोवन जशे कशे तेंचे टॅकनीक आसता ते शिकपाक शिक शिकपाक तुका मेळटा आनी तूं जर प्रॅक्टीस करतलो आल्यार अशें तुज्या बरोबर असो सांगात दवरचो पडटा की जो तुकाय मोटिवेट करूंक शकता अशें डिमोटिवेट करपा असलो सांगात तुंवें खूब पयस रावपाचो